ہیلو کیا یہ محمد سہیل ہیں میں لکڑی کا سوداگر عبید الرحمن ہوں آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں بالکل محمد سہیل ساگوان کی لکڑی اپنی پائیداری اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے فرنیچر کی تیاری کے لیے بہترین انتخاب ہے آپ برائے کرم مجھے ساگوان کی لکڑی قسم اور مقدار کے بارے میں کچھ تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں یہ کافی رقم ہے اور میں یقینی طور پر اِس میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں ہمارے ساگوان کی لکڑی کے انتخاب میں مختلف درجات شامل ہیں اور میں آپ کے فرنیچر کے ٹکڑوں کے لیے مستقل پر اور پُرکشش لکڑی رکھنے کی اہمیت کو سمجھتا ہوں میں آپ کی تشریحات پر پورا اُترنے والا بہترین ٹکڑوں کو منتخب کرنا یقینی بناؤں گا یقیناً محمد سہیل میں آپ کو ساگوان کی لکڑی کے لیے ایک مسابقتی اقتباس فراہم کروں گا جس کی آپ کو ضرورت ہے جہاں تک ڈلیوری کا تعلق ہے ہم شپنگ کے قابلِ اعتماد اختیارات پیش کرتے ہیں تا کہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ لکڑی آپ تک وقت پر اور بہترین حالت میں پہونچ سکے میں اِس بات کو یقینی بناؤں گا کہ آپ کی ضروریات کے مطابق ڈلیوری کا شیڈول تلاش کرنے کے لیے آپ کے ساتھ رابطہ قائم کروں آپ کا استقبال ہے محمد سُہیل میں یقینی بنانے کے لیے حاضر ہوں کہ آپ کو یہ فرنیچر کی تیاری کے لیے بہترین کوالٹی کی ساگوان کی لکڑی مِلی جب بھی آپ تیار ہوں مجھ سے بِلا جھجھک رابطہ کریں اور میں آپ کو قیمتوں کی تفصیلات اور کوئی اضافی معلومات فراہم کروں گا جس کی آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے منتظر ہوں تم بھی محمد سُہیل خیال رکھیے اور جلد ہی آپ سے بات کریں گے